आङो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखायनो आङो सानफ्रामबो फुङाव हरावहाय उन्दुनायनिफ्राय आङो फुङावनो थाब सिखारो खारनानै बिनिफ्राय आङो मर्निं अवाक खालामो एबा आर बिनिफ्राय आङो माने लासै लासै आरो जगिं खालामो आरो बिनिफ्राय आङो फैफिननानै थाबायबोफिननानै न'आवहाय आङो बेबायदिनो आरो आङो जे माखासे योग एबा योगि बियाम बेफोरखौ आङो खालामो आरो बिनि बागैबो आङो जे देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे माखासे न'नि जे खामानि जे न'खौ न'नि खाथि खाला बारि बागान बेफोरखौबो साफा खालामो लोगोसे जे हाग्राफोर एवनाय एबा खदाल जावनाय बेफोर खामानिफोरखौबो आङो मावो आरो बेबायदिनो आङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै देहाखौ गोख्रों खालामो बिनि बागैबो आङो माखासे बिनिफ्राय न'नि खाथि खाला न'नि जे दाखोर दाला जे न'खरनि सोरगिदिं थानाय जे ड्रेनफोर एबा हाग्राफोर बेफोरखौ आङो साफा खालामो जाहाथे न'नि सोरगिदिं न'फ्रा जाहाथे साफा जायो बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै आं देहाखौ गोख्रों खालामनानै लायो मानोना जोङो खामानि मावाब्ला जोंनि देहाफ्रा ओरैनो जिरायनानै थायोब्ला लोरबांसिन जालाङो नंखायनो बेफोरनो बेबायदिनो जागोन सानफ्रोमबो फुङाव खारनाय एबा थाबायनाय बे अभ्यासखौ खालामो आरो बेबायदिनो आङो सानफ्रामबो न'नि मावनो गोनां माखासे जे खामानि ए बे खामानिफोरखौ आं मावो आरो मावनानै मोजां मोनो आरो देहाखौ आङो बेबायदिनो थाजिम एबा गोख्रों खालामनानै आं लायो